हांजी जनाब हांजी जनाब त्यार होई दा जनाब तुसें किन्ने चिरें लेना नेईं दसदे जनाब हांजी जनाब होम डिलीवरी त्रै किलोमीटर दे अंदर अंदर सट्ठ रपेऽ ते ओह्दे बाह्र जैदा लग्गी जाह्ङन सौ डेढ़ सौ रपेआ लाई लैओ

लैंदे औन्ने दोनों जनाब पुज्जी जाग जनाब तुस ऐडरैस लखाओ पंज किलो बनाए दा माराज

पैहे ले दे सारा किश थ्होई जाना जनाब पेऽमैंट अद्धी होई दी ऐ अद्धी होने जेह्ड़ी ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब

कोई निं जनाब ओह् तुस कैश आन डिलीवरी देई ओड़ेओ

ठीक ऐ ठीक